खाना बनाबयमे दिक्कत भऽ जाइ छै जाहिसँ कि बारिशके मौसम छै बारिश जब आबै छै तऽ भिगलाके बाद खाना बनाबयमे दिक्कत भऽ जाइ छै पानि कादो हो जाइ छै अङ्गना घरसँ घर तऽ ओ स्थितिसँ गुजरय लेल पड़ै छै जाहिसँ कि खाना बनाबय लेल जेना जलावन भी तीति गेलो छै कैसँ खाना बनैतै चुल्हा भी तीति गेलै गैस नहि छै केना खाना बनेतै आखिर खाना बना कऽ तऽ खाइ लेल छेबे करले ने नहि खइतै तऽ केना हौते ई चुल्हा भी तीति गेलै चुल्हा नहि छै चुल्हाके बदला कि करतै तीन गो ईँटा जोड़िके बस सूखा लकड़ी छै नहि छै तऽ बाँस जब सभ जरना तीति गेलो छै तऽ खाना केनाके बनैतै जब कच्चा बाँस छै ने कच्चा बाँसोसँ खाना बनि जेतै ध धराके चुल्हा बस कच्चा बाँस या कर्ची दए दएके चूल्हिमे आँच लगेलो जेतै ओ सुखलो जाइ छै आ जड़लो जाइ छै जड़लो जाइ छै खाना बनि जाइ छै जाहिसँ कि सभ परिवार अपनो सुरक्षित भएके बारिशके टाइममे खाना बना कऽ खाइबा पड़ै छै भूखा कोइ नहि रहि पड़ै छै नहि तऽ सभ भुखले रहि जेतै गैस तैस कुछौ नहि रहतै तऽ की करतै भुखले रहै नहि पड़ै छै लेकिन खाना बनैतै जौँ तऽ एहिसँ बना कऽ खाइ लेल पड़ै छै जौँ जड़ना सूखा छै जेना भुटरी छै ककरो घरेमे भुटरी छै ककरो नहि छै जड़नाके साधन भुटरी छै तऽ भुटरीपर भी खाना बनै छै चुल्हा अलगा चूल्हा बना कऽ रखय लेल पड़ै छै पहिनेसँ बना कऽ रखय लेल पड़ै छै तऽ ओहिसँ भी भुटरी डालि डालि कऽ खाना बनाबै छै खाना बना कऽ खाइ छै